ईअं त जाम फ़ैसिला थींदा रहंदा आहिनि पर इहो हाणे कुझु ॾींहं अॻ जो फ़ैसिलो आहे जेको मूंखे करणो पियो जंहिंजो मूंखे ॾाढो दुख थींदो आहे जीअं त मां बैंगलोर वई हुअसि नौकरीअ लाइ अठ महीना उते पाण खे ठहकाए वरितो हुओ पर मुंहिंजे परिवार वारनि मूंखे वापसि अचण लाइ चयो ॾाढो ॾुखियो कमु हुओ पर परिवार जे लाइ करिणो पियो ऐं मां वापसि अची वयसि